میں نے اسکول میں حصہ لیا کہ دوڑ دوڑنے میں بہت بہت اچھی لگتا ہے یہاں سے پندرہ کلو میٹر تک کا ہے کیونکہ میرا میرے امی میرے امی صبح کے وقت اٹھا دیتا فجر گھڑی کم سے کم پندرہ سے چالیس کلو میں طے کر سکتا ہوں اور اور ریس میں جیسے لے سکتا ہوں اور ریس میں دوڑ سکتا ہوں اور یہاں سے کم سے کم بیس سے پچیس کلو میٹر طے کرتا ہوں اور ساتویں چھٹی پانچوی کلاس میں ہوں اور دوڑنے سے بہت مضبوطی اور طاقتمند ملتا ہے اور ان کی بھی بہت ذمے داری اٹھتا ہے کہ ہر ریس میں جدتا جیت سکتا ہوں یا نہیں جیت سکتا ہوں دوڑنی چاہیے کیونکہ ان کی بھی رکشا ہوتا ہے دو دوران یہاں سے کم سے کم بیس کلو میٹر سے دوری طے کر سکتا ہوں کہ دوڑنے میں بہت اچھی لگتا ہے اور بہت پسندیدہ ہے اور اور فجر گھڑی نماز کے بعد ہم یہاں سے کم سے کم پچاس کلو میٹر سے ساٹھ کلو میٹر تک طے کر سکتا ہوں اور دوڑنے کے لیے بہت محسوس کرتا ہوں کیونکہ دوڑ دوڑنے میں بہت اچھی لگتا ہے یا نہیں اچھا لگتا ہے دوڑ ایک بہت بڑھیا لگتا ہے اور ان کی بھی دورانِ فجر گھڑی چھ سات بجے تک ہم کو دوڑنا چاہیے کیونکہ بو دوڑنے میں ریس اور ریس کے لیے تیار کرنا چاہیے کیونکہ دوست اور لوگ بھی دوڑتا ہے تو ہم کو بھی دوڑنا چاہیے اور ان کی بھی تیار کرنی چاہیے دوران دوران رننگ دوڑنا رننگ میں ہم کو بھی تنک حصہ لینا چاہیے اور اسٹوڈینٹ بھی حصہ لیتا ہے رننگ میں اور بہت لوگ خوش ہوتا ہے اور بہت لوگ بڑھیا سے دیکھتا ہے خوشی ہوتا ہے ام امی اور کو جو دوڑے گا وہ پائے گا بہت اچھی لگتی ہے لگتا ہے اور دوڑنے میں سے بہت بڑھیا لگتا ہے دوڑنے سے بہت مضبوطی ہوتا ہے اور یہاں سے کم سے کم پچیس کی پچیس سے تیس کلو میٹر طے کرتا ہوں اور ان کے لیے بہت محنت کرنی چاہیے اور بہت بھی فائدہ مند کر کر دیتی